तुस मिक्की अपने बारै च दस्सो कि थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ तुस कु'त्थें रौह्ंदे ओ थुआढ़े भापा होर केह् कम्म करदे थुआढ़ी मम्मी होर केह् कम्म करदियां थुआढ़े केह्ड़े केह्ड़े दोस्त न होर थुआढा ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ उ'त्थें केह्डे़ केह्डे़ रुक्ख बूह्टे होंदे न केह्डे़ केह्ड़े पक्खरू पखेरू होंदे थुआढे़ जेह्ड़े ग्रांऽ च पंचायती राज ऐ ओह् किस तरीके कन्नै चलदा ते कन्नै मिक्की दस्सो कि जेह्ड़ा थुआढ़ा जेह्का तुसें अपनी शुरुआती पढ़ाई ऐ ओह् कीती कु'त्थां कीती फ्ही ओह्दा कोला बाद तुस जि'यां अग्गें दसमीं पढ़े ओह् कु'त्थां पढ़े ओह् थुआड़े केह्डे़ केह्डे़ दोस्त हे स्कूल होर बाकी जेह्का जि'न्ने बी थुआढ़े अपने रिश्तेदार न उ'नें थुआढ़ी केह् मदद कीती कीती कि नेईं कीती कदें कदें ऐसा होंदा कि साढ़ी जिन्दगी बिच किश ऐसे लोग बी होंदे जेह्डे साढ़ा बड़ा समर्थन करदे किश साढ़ियां हर बैल्ले लत्तां खिच्चदे रौह्ंदे की तुसें मिगी आपने जीवन जात्तरा दे बारे च दस्सो तुस इ'त्थें तक पुज्जे इस जीवन जात्तरा च तुसें केह्ड़ियां केह्ड़ियां मुश्कलातां हासल कीत्तियां होर केह्ड़ियां केह्ड़ियां उपलब्धियां हासल कीत्तियां एह्दे बारे च मिगी जानकारी देओ मेरा नांऽ शुभम शर्मा ऐ में चक्क ग्रांऽ च रौह्ना ऐ जेह्ड़ा उधमपुर कोला लगभग कोई पंदरां किलोमीटर दूर ऐ मेरे भापा इक लेबर दा कम्म करदे ते मम्मी मेरी इक घर मतलब घरै दा कम्म करदियां न मेरी शुरूआती च जिसलै मेरे बचपन च में पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीती ओह् में प्राइवेट स्कूल कोला स्टार्ट होई मेरी पढ़ाई ते निक्के होंदे ई बच्चे सारे शरारती गै होंदे ते मिगी मेरी मम्मी छड्डने ई जन्दियां हियां रोज़ स्कूल छड्डने ई जन्दियां हियां ते उ'त्थें इक हट्टी होंदी ही हट्टिया रोज़ असें किश ना किश खाने ई लैना गै लैना चाहे पंज दा लैता चाहे दस दा लैता लेकिन रोज़ औंदे जंदे हट्टिया खानै ई किश ना किश पक्का लैना गै लैना ते नुहाड़े बारे च पंजमी तक्कर में प्राइवेट दे स्कूल पढ़ेआ पंजमी दे बाद भी में स्कूल चेंज करी दित्ता उस स्कूल च बी में कोई अट्ठमी तक पढ़ेआ ते ओह् बी इक प्राइवेट स्कूल हा लेकिन उस स्कूल च मेरे बड़े सारे दोस्त बने क्योंकि जिसलै बच्चा थोह्ड़ा बड्डा होई जंदा ते उसलै उसी स्हेई दोस्त मिलदे न ते अट्ठमी दे बाद फ्ही में इक सरकारी स्कूल गेआ जेह्ड़ा उ'त्थें में नौमीं ते दसमीं पढ़ी ओह् स्कूल बी बड़ा स्हेई स्कूल हा होर जेह्का मेरे घरा कोला लगभग कोई दो किलोमीटर दूर ऐ ते उस स्कूल च में नौमीं ते दसमीं पढ़ेआ में उ'त्थें क्लियर कीती नौमीं ते दसमीं भी नुहाड़े बाद च में अपने उधमपुर च बॉयज हाई सेकेंडरी च जारमीं ते बारमीं कीती बॉयज हाई सेकेंडरी जेह्का स्कूल ऐ ओह् साढ़े घरा लगभग कोई बारां किलोमीटर होना ते दसमीं ते जारमीं बारमीं में उ'त्थें पढे़आ भी नुहाड़े बाद च बारमीं क्लियर कीती जिसलै मेरी बारमीं ख़तम होई नुहाड़े बाद च भी में इ'त्थें आइया अपने डिग्री कॉलेज़ उधमपुर जि'त्थें में ऐहीं बी पढ़ा करना उधमपुर बिच इ'त्थां मेरे अपने शुरूआती जेह्का ओह् होया भी नुहाड़े बाच हून साढ़े कॉलेज़ बी बड़े जादा दोस्त बने जि'यां हून नाम जि'यां रजत ऐ प्रतीक ऐ एह् जेह्ड़े न एह् हर बैल्ले अस कट्ठे ई रौह्ने न हर बेल्लै